गुजरात में असांजे हिते घुमण फिरण जा साधन सुठा ठहियल आहिनि ऐं खायण पीअण जो बि वैरायटियूं वग़ैराह सभु जाम मिलंदियूं आहिनि ईंअ बि वार त्योहार ते छुटीअ जे मौक़े ते पब्लिक हितां नास्ता पंहिंजा खणी करे ऐं किथे बि पार्क में गार्डन में वेही सभु फैमिली इन्जॉय कंदा आहिनि ऐं मनोरंजन जे साधन लाइ मल्टीमैक्स ठहियलु आहिनि सिंगल स्क्रीन थिएटर ठहियलु आहिनि ऐं ॿ टे ॿिया स्टेडियम आहिनि प्राइवेट संजीव कुमार स्टेडियम आहे हुनमें अनेक तराहं जा सांस्कृतिक प्रोग्राम हलंदा आहिनि ऐं अनेक भाषाउनि में सभु पंहिंजा पंहिंजा प्रोग्राम कंदा आहिनि मना हुनजे स्टेडियम में हर तराहं जो माण्हू पंहिंजे एन्जॉय जो साधन करे सघंदो आहे हर तराहं जी फैसलीटी आहे ऐं खायण पीअण में त हिते ॾाढी वैरायटी आहे खमण आहे हिदड़ो आहे लोचा आहिनि वार त्योहार जे स्पैशल पंहिंजी वैरायटी ठाहे करे ऐं माण्हू ॿाहिरि अची करे गार्डन में वेही पिकनिक टाइप मनायऊं पंहिंजो हर तराहं जो एन्जॉय कंदा आहिनि ॿियूं बि इलाही इलाही फैसलीटियूं आहिनि घुमण फिरण जे लाइ वॉटर पार्क आहे हीअ शेक फार्म आहे ॿिया बि जाम साधन आहिनि जिथे माण्हू वञ पंहिंजो मनोरंजन जो साधन पूरो कंदो आहे